हुँ बोलू हँ हँ बोलू बोलू बढ़िआँ बढ़िआँ हँ हँ बतैऔ अहाँके बिहारमे कतऽ कतऽ सुविधा हइ कहाँ कहाँ घुमैवला हइ हँ बोलू हँ बोलू

अच्छा हँ हँ गार्जिअन बिना

अच्छा हमरा बढ़िआँ बढ़िआँ जगह घुमैके हइ जानलिए ने हुँ आदमी देखै तऽ कहै हँ कहाँ गेल हँ आदमी कोइ बहुत बढ़िआँ आदमी बुझाइ छथिन जनलिए आओर अहूँ हमरासँ मिलबै अहाँके चिन्हापरची होएत तऽ अहाँके पूछत बौआ ई के छथि के आदमी छथिन अहाँ बतेबै हमरा बढ़िआँ इलाका छै घुमैलए बिहार अएलहुँ हँ सब अहाँके सभलोक घुमैलए अच्छा बतैऔ जगहके नाम बताबू कहाँ कहाँ बढ़िआँ अइ घुमैके

अच्छा बढ़िआँ जगह हइ ने हँ हँ बोलू हँ हँ हँ पटेल मैदान हँ आओर जगहके नाम बतबू हमरा अच्छा अच्छा अँइ यौ सुनलिए समस्तीपुर जिला बहुत बढ़िआँ फेमस गामसब हइ यौ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ अच्छा अच्छा तऽ जगह हमरा खूब बढ़िआँ मिलैके चाही घुमै फिरैलए जानलिए ने हँ कोनो चीजके दिक्कत नहि होइके चाही जनलिए हमरासभके इएह कहब हम आबै छी घुमैलए अहाँसभ जगह खोजने रहिऔ कोन जगहपर आबैके हइ एकबेर आओर बतैओ जनलिए तीन चारि जगहके नाम बताबू फटाफट जानलिए हँ हँ

बिहारके हम नाम लेबै हम बिहार गेली हम घुमैलए नहि यौ हँ हँ

हुँ तब ने कहबै फुलटुन बाबू हमरा एतेक दूर घुमेने रहथिन ई गाम बढ़िआँ बढ़िआँ गाम घुमेने रहथिन नहि नाम लेबै अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हइ ठीक हइ